नमस्ते अरे मुझको कानपुर साइड में ज़मीन ख़रीदना है नहीं हमको शहर में चाहिए अरे हमको लेना था बहुत कितनी महंगी है नहीं थोड़ा शहर शहर से नहीं थोड़ा हटकर हो थोड़ा शहर से लगा हो तो कैसी मिलेगी हाँ हाँ शहर देहात से जुड़े लेना है नहीं हमको नहीं हमको गेस्ट हाउस बनवाना है हमको ज़्यादा लेनी है हाँ कहीं पड़ी है हाँ इसलिए लेना था शहर से जुड़े मकान मकान के लिए मकान इससे सस्ती नहीं है अरे थोड़ा मदद कर देती कि कहीं आस पड़ोस में हो अरे उ पंद्रह उन्द्रह लाख तक का है पैसा उतने में हो जाता है एथी

और का नहीं स्कूल बच्चों उच्चों के लिए जाने के लिए स्कूल अगर पड़ पड़ोस में स्कूल हो या हॉस्टल हो रोड हो रोड अच्छी हो मार्केट वारकेट पड़ोस में हो तो वह भी अच्छा होता ज़रूरत है लाइट वाइट व्यवस्था रोड